اردو زبان ہماری مادری زبان ہے اس زبان کو بولنے میں یا لکھنے میں یا پڑھنے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی دشواری نہیں ہوتی کیونکہ بچپن سے ہم نے اس کو سیکھا اور پڑھا ہے ہم مدرسے میں جایا کرتے تھے ہمارے استاد نے ہمیں بہت سختی کے ساتھ پڑھایا بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا بہت ہی اچھے طریقے سے ہم کو لکھنا سکھایا اس لیے ہم کو آج تک کوئی پریشانی نہیں ہوئے ہم بہت اچھے طریقے سے اردو جانتے ہیں اردو لکھتے ہیں اور اردو پڑھنا جانتے ہیں